भारतीय कला और कला ऐं कलाकारनि खे प्रतिनिधित्व असांखे वधाइणु खपे जीअं त सरकारि खे इन्हनि जे लाइ योजिना कढ कढणु खपे हिननि खे प्रोत्साहन ॾियणु खपे अहिड़ी कोई कॉम्पिटीशन जो ऐलान ऐलान करणु खपे की ई सरकारी कॉम्पिटीशन आहे कोई जीते त हुनखे इहो अवॉड मिलंदो आहे इहो इनामु मिलंदो त उन्हनि जो हौसलो वधंदो हुनखे लॻंदो आहे असांजी कला वेस्ट कोने हिनजी बि कोई क़ीमत आहे त इअं असांखे हुनजो हौसलो वधाइणु खपे हुनजो फोटो न्यूज़ पेपर में अचणु खपे अख़बारनि में अचणु खपे इअं न्यूज़ चैनलनि में अचणु खपे मैगज़ीन हुजे त हुन में अचणु खपे इअं उन्हनि जो हौसलो वधंदो उन्हनि खे प्रेरणा मिलंदी डिजिटल मीडिया अची वियो आहे हाणे त डिजिटल मीडीया त कलाकारनि जे लाइ सुठो आहे उहो पंहिंजी कला जो प्रदर्शन हिते करे था सघनि और प्रसिद्ध थी था सघनि